हेलौ आदा नों बारबि दखाननि उमुख ना आं जाग्रा दिलिभारि खालामगौमोन औ औ औ ओमफ्राय मा मासो दंथाय आंनो बिदिनो फ्राइ राइस आलु फर'था सावमिन बिदि मोनबाबो जागोन आरो औ औ दंना हायोबा अननानै आदाया थाब दिलिभारि खालामलाय औ औ औ बेहायनो दे औ जागोन दे ओमफ्राय नै संजानोबो माबा गैया ना लाइथबो गैया हनै अखाबो हादों बारबो बारदों ना बिनि थाखायनो आदाया थाब दिलिभारि खालायहरनो हायोबा मोजां जागौमोन आरोना औ औ लोगोफोरबो दङ फैदों औ जायो जायो औ बिदिनो खालामसै खोमा जागोन दे औ औ जायोथ' आदा बिदिबाबो औ एसे माबा होदो औ दाव दावनि फ्राइद राइस खालामबानो जाबाय ओमफ्राय सावमिनखौ अमानि एवनानै हरदो औ औ औ आदा जागोन बिदिबाबो संनायालाय संजागौमोन लोगोफोरबो फैदोंमोन ना ओमफ्राय दा हनै खारेन्ट गैया औ खारेन्ट गैयैनि थाखायनो हनै एसे असुबिदा जानानै दं औ नङाबाथ' न'आवनो संजायोमोन ओंख्रियाबो हनै दहाय लायनो हास्लाबासै ना अखा हानानै बिनि थाखायनो दा एसे असुबिदा जानानै दंथ'यो आरोना औ औ बिदिनो खालायसैदां नङाबा आदा औ नों जोंनो थाब दिलिभारि खालामनानै हरदो औ जायो औ मम'जों सुपबो हरफाबानो जाबाय फ्राइद राइस मोनसे फ्राइ राइस मोनसे ओमफ्राय मम' हाब हरदो ओमफ्राय सावमिनखौ हरदो मोननै फुल फुल मोननै हरदो औ दा आदा जागोन दे बिदिनो बानायसै औ थाबल' हरदो आदा नै बोथोराबो मोजां नङा ना औ दे जागोन आदा दे दे